हमारे अडोस पड़ोस में होमस्टे की बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं पर्यटकों के लिए जैसे की धर्मशाला होटल गेस्ट हाउस इन धर्मशाला होटल और गेस्ट हाउस में बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं पर्यटकों को जैसे कि ए सी पंखे सोने के लिए बिस्तर गद्दे नहाने के लिए बाल्टी कुछ धर्मशालाओं में खाना भी दिया जाता है पर अधिकतर में नहीं और बहुत सारी सुविधाएँ उन्हें प्राप्त होती हैं जैसे कि उन्हें जहाँ वह रहते हैं आस पास में बहुत सारी घूमने फिरने की चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं और काफी सारे पैसे उनके बच जाते हैं आने जाने के